ٹیکنالوجی نے ہمیں بڑھاوا دینے میں بہت طرح بڑھوا دینے میں بہت مدد کی ہے جیسے کہ انہوں ٹیکنالوجی نے ہمیں روزگار کے بکثرت ہونے میں مدد کی ہے جیسے جہاں پہ ہم پانچ لوگ چھ لوگ کام کرتے تھے وہاں پہ پھر دو تین لوگ کام کرتے ہیں تو وہاں کا کام ہو جاتا ہے جیسے روٹی بنانے کی مشین ٹیکنالوجی کی وجہ سے آئی واشنگ مشین میکسی مسالہ پیسنے کی مسین یہ سب ٹیکنالوجی کی وجہ سے آئی اس کی وجہ سے روزگار میں بھی مدد ملتے ہیں ہمیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور لوگ اس کو سیکھ مطلب ٹیکنالوجی کی وجہ سے ڈگری حاصل کر سکتے ہیں وہ کمپیوٹرنگ کا کورس کرتے ہیں یا اکاؤنٹنسی کرتے ہیں یا کوڈنگ کرتے ہیں یہ سب صرف اور صرف ٹیکنالوجی کی ہی وجہ سے وہ لوگ کر پاتے ہیں یا پھر کسی یوٹیوب کا چینل بناتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی کر پاتے ہیں اور اسی میں بہت امپورومنٹ ملتی ہے وہ اس امپورومنٹ سے بہت پیسے بھی کماتے ہیں